नमस्कार आप वैरिंग कर लेते हैं हमारे हमारे को वहाँ वयरिंग करना है मकान पुराना है मगर नया बनवाया है धीरे धीरे से

पंखा ओंखा लेना है तो किस किस ब्रान्ड के पंखा रखते हो

अच्छा आर आर का पंखा है कितने का रेट होगा लगभग कितने तक

पंखा और यह बलफ ओलफ तार वार भी लेना है हमको अच्छा तार का बन्डल कितने का मिलेगा एक हज़ार एक कितने बन्डल लग जाएँगे एक बन्डल वो एक लाल लगेगा एक काला भी लगेगा ना दो बन्डल तो चहिए तो अच्छा मीटर हिसाब से आता होगा एक ही में नहीं हमको अलग अलग जैसे लेना है ना वह वाला कापर का आता है लाल काला जैसे एक एक सिंगल वाला

एक हज़ार रुपये की कापा वाली दे रहे हो बलफ कितने का बैठेगा

तो आप रहते कहाँ हैं गंज में तो आप आ जाओगे कि ले आओगे सामान कि हम लेना ले जाना पड़ेगा हमको

जी तो वह बटन ओटन भी मिलती है हमको लेना पड़ता हमको बटन वटन भी मिल जाएगी अउर यह होल्डर भी चाहिए हमको वो गारन्टी वारन्टी होगी ना कुछ एक साल की गारन्टी है अच्छा वयरिंग भी करानी है तो एक लोग आओगे दो लोग आओगे तीन लोग कितने का ख़र्चा बैठेगा कुछ कम वम नहीं पड़ेंगे सौ दुइ सौ नहीं थोड़ा और कम कर लो ज़्यादा बता रहे हो बीस हज़ार रुपये

पन्द्रह वन्द्रह का नहीं बैठ जाएगा बीस का बैठेगा तो आप कहाँ मिलेंगे दुकान पर गंज में मिलेंगे फोन कर लेंगे तो आप आ जाओगे तो कल फिर आडल हएं आडर लिखाना पड़ेगा अच्छा तो कितने में लग जाए आडर कितने समय तक दुकान खुलती है आपकी और बंद कितने बजे होती है ठीक है हम कल आ जाएँगे नमस्कार